ہاں صاحب آ گیا صاحب بولو تو صاحب کہاں جانا ہے صاحب آپ کو او اچھا صاحب کتنے آدمی ہیں صاحب اچھا صاحب جی تو کہاں صاحب میں پندرہ سو لیتا ہوں صاحب پندرہ سو سے کم نہ ہوتا جی ہاں یہ بہادر پورہ پہ ہے بہادر پورہ یہاں نہیں ہوتا بلا لمبا پھر کے جانا پڑتا ہے شاستری پارک میں رنگ روڈ سے جانا پڑتا ہے صاحب اتنا لمبا پھرکے جاتے ہو شاستری پارک میں رنگ روڈ آؤٹر رنگ روڈ سے جانا پڑتا ہے صاحب لمبا رستہ ہے صاحب ہاں سر کالے بنڈے سے بھی اندر جانا پڑتا ہے صاحب بہت لمبا چوڑا گھوم کے ہاں رستہ معلوم ہے صاحب میرے کو رستہ معلوم بول کے تو کریئے نا صاحب صاحب ٹریفک ہر جگہ رہتی ہے صاحب کہاں پر نہیں رہتی بولو آپ ایسے میں جو آپ کو ٹریفک لگتی نا صاحب نہیں اچھی بات ہے صاحب آپ پورا تیرہ سو روپئے لے لیں گے جانے دیں تیرہ سو سے ہاں صاحب لمبا رستہ ہے صاحب چار لوگ ہیں صاحب ٹورسٹ آپ لوگ ٹورسٹ کے لوگ ہیں تیرہ سو تیرہ سو روپئے لیں گے ہم آپ کو اگیارہ سو روپئے جو ہے سو جانے دیں آٹھ سو روپئے سے بڑھ کے نہیں اچھا ٹھیک چلو اچھی بات ہے صاحب ٹھیک ہے آٹھ سو روپے لے لیں گے آپ کے لیے جی اوکے جی ٹھیک ہے اچھی بات ہے صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے صاحب ٹھیک ہے اوکے